हेलौ औ नोंथां औ औ माबोरै दं औ आं ऐ दङ आंबो बिदिनो मोजाङैनो आं नोंथांनाव माबासो सोंनो सान्दोंमोन आरो मा होनो ओरै जोंनि बे हादरसा आसाम आरो बेनि नांजाबनाय माने इन्टारनेसनेल बा नेसनेल बाउण्डारिफोरनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोनबा आंनो औ औ औ औ जा मिथियो आंबो इसे एनै मिथिगौ बाट एसेबां कनफार्म माबा नङा आरो ऐ बिदिनो आं बेलेग बेलेग परिखाफोरनि थाखाय एसे माबा फरायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो आलादा आलादा किताब लेखाफोराव आलादा आलादा होनाय दं बेखायनो एसे रायलायबा क्लियारसिन जागोन खोमा सान्दों आरो

औ औ औ ओरैथ' बांग्लादेशजों ओरै खोला सोनाब खनायावथ' बांग्लादेशजोंबो एसे नांदेरबाय औ औ औ औ औ बेथ' डायरेक्त आसामजों औ औ औ औ बुंनो थाङोबा माने आसामा अरुनाचलजोंनो बांसिन नेसनेल बाउण्डारि माबा स्टेट बाउण्डारि सेयार खालामो औ औ औ औ औ

माने सिं सिं एसेबां माबा नंजोबा आरो

दाथ' आरो सिगांनि थावननिफ्राय एसे सोलायबावबायसो आरो सिगाङावथ' आरो औ औ दे होम्बा नोंथां जाथ'गोन नामा माब्लाबा लोगो मोनब्ला रायलायगोन आरो जागोन दे होम्बा औ दे